हमर नाम पुष्पा हइ हमर घर डुमरा हइ जहाँ हम अपना परिवारके साथ रहै छी हमरा परिवारके साथ रहला बहुत अच्छा लगै छै जहाँ हमर मम्मी पापा भाइ बहिनसब रहै छै वहाँ हम यहीँसँ पढ़ाइ कएले छी हम अपन प्राथमिक पढ़ाइ भी यहीँसँ कएले छी यहाँसँ हम यहीँ डुमरासँ ही हम स्नातक स्तर तकके पढ़ाइ कएले छी पढ़ाइ करैमे हमरा बहुत अच्छा लगैए हम पढ़ै चाहे छी आगे भी हम हमरा खाना बनाना भी अच्छा लगैए खेलना कूदना घूमना भी अच्छा लगैए ईसब हम एक नया सोचके लड़की छी जे जे घर समाज सबके लऽ कऽ थोड़ा बाहरी दुनिआके जानकारी लेबैमे इच्छा रखै छी सब घूमना भी हमरा अच्छा लगैए ईसब सोशल मीडिया ईसब भी अच्छा लगैए हम ईसबके जानकारी भी लै छी जहाँसँ मिलैए गाँव समाजमे भी रहिकऽ भी अपन संस्कार आओर जेभी बात विचार होइए ओहि सबमे रहिकऽ हम अपना अपने आपके एक अच्छा व्यक्ति बनाबैके कोशिश करै छी हमरा किछु सिखनाइ बहुत पसन्द हइ पसन्द हइ हम एक अच्छा लड़की बनै चाहे छी जे आगे चलिकऽ अपना अपन घर परिवार सबके लेल किछु करि सकै छी अपन अपन पइसा बाहर पइसा ईसब अपन आपमे कमाइके इच्छुक छी जे ईसब हम करि सकै छी एहि लेल हमरा जानकारी लेनाइ अच्छा लगैए किछु सिखनाइ बहुत पसन्द अछि हम गाँव समाजसँ बाहर भी रहिकऽ ईसब सोचिकऽ थोड़ा आगे तक सोच सोच रखै छी ताकि हमरा ईसबसँ फाइदा आओर जानकारी लेल जेकि अच्छा बात हइ हम इएह चाहै छी कि लोकके भी अइसन सोच रखैके चाही जइसन हमर सोच हइ